होर भैन जी तुंदा केह् हाल ऐ बस ठीक होर केह् करा दे ओ में बी बैठी दी चाह् पीऽ ओड़ी तुसें ई पता कंस्ट्रक्शन दा कम्म चला दा ऐ आं इत्थें गली बना दी ते में सोचा दी ही की गली दे कन्नै कन्नै अस इत्थै पार्क दा बी कम्म लाई ओड़गे आं आं में बी एह् सोचा दी ही की कि सीटां बी बनाई ओड़गे शामीं बेल्लै बच्चें गी बाह्र जाना पौंदा खेल्लने आस्तै ते उत्थै गै खेला गे ते कन्नै कन्नै में सोचा दी ही जेह्ड़ा तलाब ऐ इत्थें पानी बी नेईं मच्छियां बी नेईं ते इसी बी थोह्ड़ा पक्का करागे शैल लग्गना गली कन्नै जेल्लै ओह् हां जेल्लै ओह् वर्कर आह्ङन ना उनें शैल ठोह्रियै बोलना कम्म करदे नी मोए पैह्लें बी गली पक्की कीती ही ते गंद पाई ओड़ेआ ओह् शैल ओह् शैल कम्म करागे इस बारी